दे हा जोंनि आबाद मावनाया जाहैबाय फाथो जा बा जेखुनु बुस्थुआनो जा जेराव मोजाङै मोजां मावनांगौ बा माबायदि जोथोन लानांगौ बे जोथोनआ जाहैबाय गाव गावनि आखु थाल दिनजों मोजाङै मोजां मिलायै मिलायनानैसो नोङो आबादखौ मोनगोन आरो जोथोन लानांगोन मोजाङै मोजां मैसो मोसौ गासिबो दिउटि थानांगोन आरो सोब आबादखौ मावनांगौआ क'फि गाय जा जेन'बा लाव गाय फान्थाव गाय लाव गायोब्ला बैसां लुनांगौ जाहैयो फान्थाव गायोबा माइसा दांनांगौ जाहैयो हाल बोनांगौ जाहैयो हासार होनांगौ जाहैयो बिदि जाहैयो आरो आरो बेनिफ्राय क'फि गायोब्लाबो फुल नारनानै जेलानाखि दामब्रा जायो होमबा दावरा जायोबा मा खालामनांगौ मोजाङै मोजां माइसा दांनांगौ जेला गिदिर गिदिर जायो होमबा दै सारनांगौ दैख'र दोनखानांगौ खाथियाव बिनिफ्रायसो आबादखौ मोजाङै नोङो बानायनो हागोन मोजांबो जाबोगोन बिदिनो जाबोयो फानथावब्लाबो बिदिनो जायो आरो जेराव बायगन बेलाथिखाय जेनेबा मुलाफोर बेयो गासिबो बिदिनो मोजाङै जोथोन मोजाङै हासार होनांगौ बबावबा गोरान जायगायाव दै सारनांगौ जायो आलुबाबो बिदिनो दै सारना होनांगौ आरो अखा दोमैब्ला सिट गोलैबा आलुआ थैनानै थाङो बे थैयोब्ला जेराव थैयैनि सिगां सिगांनो सिट गोलैब्लानो मुलि सारनांगौ खुवानि मुलि सारनांगौ होमबासो नोङो आबादखौ मोजाङै मोजां मोनगोन नङाब्ला नोङो आन्दायगोन फैसाखौ गारबाबो लस जागोन नोंहा ओमफ्राय दा क'फिया क'फिया गायोबा दामब्रा दामब्रा जेला जाखांबाय माखांबाय होमबा आरो दैआ लुबाय था माइसा दां आरो बायग'नब्लाबो बिदिनो माइसा दां बिनिफ्राय हासार सारना हो गोबोर हासार मोजांनो होमबासो नों आबादखौ मोजाङै मोनगोन लाफा खुबै माइसा दांनांगौ हासार सारनांगौ हाथ'फ्ला हाथ'फ्ला हासारजोंसो सोब खेथियानो मोजां जायो जेनेबा लाइआनो जा लाइआव बिब्दिनो मोजाङै मोजां नोङो दिखांनोब्ला मोजाङै मोजां हासार सारफा सारफा सारबाय थानांगौ हाया गोरानबा दै होनांगौ जायो होमबासो ना नोङो आबाद खेथिखौ मोजाङै मोजां मोनगोन आरो बेनि गेजेराव आरो फाथोनि आबादखौ मावनांगौबा मा खालामनांगौ गोरलैनिफ्रायनो दोखो दोखो दोखो एवनांगौ बेनिफ्राय फोनांगौ फोनानै आरो मै बेदा होबावनांगौ बिनिफ्रायसो माइसा दांनांगौ माइसा दाङोबा खामला होयो ना मा होयो दा गोदो जों बिदिनो मावबोबाय दासो नै दा हाग्रा थैनायनिबो मुलि सारबाय दा बेफोरबायदिखौ बारा दांला रोजा जानायफोरखौल' फुख्ल'नानै होसै दा हाग्राखौ बिदिनो मुलि सारनानै खारहोनो हाबाय दा बिदि जालांबाय आरो आरो दा दैमा दैआव थाङोब्ला दिनै ना लायोबा बेदर लायोबा बबेया साबसिन बबेया खस्थ'सिन दिनै नाखौ मोनबोगोन ख'ना ख'नला गुरनानै बुरनानै दिनै साम'खौ लाबोयोबा बिसिबां खस्थ' जानांगौ दिनै साम'खौ लायबाय नोङो सानसे आरो बेनिफ्राय दाखोन गारबावदो नों सानसे दानदो ओमफ्रायसो संदो दिनै बेखिनि खामानि मावनानै जेब्लानोखि संखांनानै जेब्लनोखि जायो दै खालाय गारो अब्लासो साम'नि खामानिया जोबो आरो दा फाथो खेथिआबो बेनो फोनानै दाननानै सोमोब्लासो सुनानै आरो खामला होयो ना न'आव मावो बेबो सुनानै सोमनानै फोराननानै जेराव जेब्लनोखि फोरानखांनानै हाथाइयाव गारहैयो फानहैयो अब्लासो बिनि खामानिया जोबो बे साम'जों बेजों बिब्दिनो आरोखि दा आबादारि मानसिया बेफोरबायदिखौ दिनै लैहोर लैहोर मावो लैहोर लैहोर दाङो जायो जोंनि मानसिया पाब्लिक आरि आबादारिफ्रा बेफोर खस्थ'खौ नुवा मावग्राफ्रा मोनथिरोङा जाखानांगौ लोंखानांगौ मावखानांगौ होमबासो मोनजागोन मोनलोंगोन नालाय दा बिदिनो जोङो आबादारि जानानै जाम्बा जाम्बि जानानै जोङो मोजाङैनो बिदिनो सोलिनानै बर्थमान दंगासिनो दं आरोखि जायै लोङै दा जों दा बर्थमान जेखौबो मावनानै जोङो जोबा लासे जागासिनो दं दा एसे मोनजायो जा एसे हरो इसोरफ्रा खिनानै बेफोरनो धन्यबाद बेखौ जानानैनो जोङो फिसा फिसौ गासिबो फोथांनानै थांलायनानै जालायनानै थानानै दङ दा बर्थमान जेबो जाथ'आखै जों बिदिनो जानानै थानायखाय जोङो बिदिनो मावग्राखाय बिदिनो बिनो बि मोनबाय थायो आरो खोन्दो खोन्दो बैसो थांदों बोरायलांदों बिदिनो मावलांदों दांलांदों जालांदों बेजोंनो मोनजालांदोंबो जा एसे खस्थ' लानानै भुगिनानै खस्थ'खौ भुगिनानै जा मोनजायो बेनो थोयो आरोखि दा बेनिखायनो जों मावनानै जानानै जों बोरायलांनोसै आरो जोबबाय आयं दा